आंनि जिउ समाव जानाय माखासे गाहाय बिरोंदामिनारिनि सोलायथाइनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो सानो जे आंनि आबाद मावनायाव बियो मोनसे गोख्रों बिफाव लानो हादों आं सिगाङावहाय मोसौफोरजों आं मावदोंमोन बे मोसौफोरजों मावनायनि उनाव जोंहा ट्रेक्टर फैदों ट्रेक्टरजों हालौदों एन ट्रेक्टर फैदों बेनि थाखाय जाहोनाव जोंनि आबाद मावनायनि बिरोंदामिनारि गोहोया बारायनो हादों आरो बेफोरखौ जों गोरलैयैनो मोसौ मोसानिबो बांद्राय खस्थ' लाया जाया लासे आरो जोंनि देहायाबो बांद्राय खस्थ' जाया लासे हालौनायाव हाय जों ट्रेक्टरजों हालौनो हादों आरो जों माइफोर हानाय समावबो रोगानाय समावबो जों मोसौ गारिजों रोगाला रोगाया लासे ट्रेक्टरजोंहाय दुब्लियाव थांनानै जोङो गोरलैयैनो मोसौखौ आरो जोंखौ खस्थ' होयालासेनो ट्रेक्टरजोंहाय जोङो रोगानानै लाबोनो हादों न'आवहाय आरो बे सोलायथाया दिनैहाय जोंनि जिउआव दासिमबो दङ जाय सोलायथाया दिनैसिम जोंनि आबाद मावनाय खान्थिखौहाय गोरलै खालामनानै होदों आरो जोंहा माइ मारा होनाय समावहाय जोङो माइखौहाय जोङो मोसौजों होदिं होदिं खस्थ'यै थाबायदिं थाबायदिं आथिं रुइहाब रुइहाब जों माइ मारा होनाङोमोन नाथाय बे बिरोंदामिनारि मोनसे सोलोंथाइ फैनानै जोङो ट्रेक्टरजोंहाय जोङो मिसिनावहाय जोङो माइखौ मारा होनानै जोङो जोंनि माइखौहाय जोङो दिहुन्नानै लानो हादों बे मोनसे गोरलै राहा जानानै फैदों जों बेनि सिगां जाबायदि खस्थ' लानानै मावदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन साबसिन मोजां जानानै बे फैदों मानो होनोब्ला गोरलै राहा जानानै फैदों जोंनि आथिङाबो रुबायनायनिफ्राय हाय गदों आरो मोसौफ्राबो बांसिन जोंजोंहाय बुजानानै होदिं होदिं खालामनायावहाय खस्थ' मोन्नायनिफ्राय बारग'नो हादों बेबायदिनो जों आंनि जिउ समावहाय गाहाय आबादारिनि समाव बिरोंदामिनारि सोलायथाया मोनसे गोहोम खोख्लैनो हादों होन्नानै आं सानो आरो सोलायथाया आंनि जिउआव फैदों होन्नानै आं सानो मानो होनोब्ला आं सिगां मोसौजों हालेवोमोन मोसौजों माइ मारा होयोमोन मोसौ गारिजों आङो माइफोरखौ रोगायोमोन नाथाय ट्रेक्टर फैनानै ट्रेक्टरजों हालौग्रा फैनानै आरो ट्रेक्टरजों माइ मारा होग्रा फैनानै आं बेफोरनिफ्राय बारग'नो हादों आरो बेफोरो आंनि जिउआव गोहोम खोख्लैनो हादों आरो सोलायनाय लाबोदों होन्नानै आं बुङो